हाँ मैंने कई बार अपने हाथों से बनाई गई ड्रॉइंग पेंटिंग या कोई कार्ड उपहार दिया है मैंने यह सब चीज़ें अपने मित्रों को दी है और उसे खुद मैंने अपने हाथों से सुंदरता से बनाया है जिसके लिए मुझे बहुत सारी सराहना भी मिली है ये चीज़ें भावात्मक मूल्य अधिक लाती है क्योंकि इससे हमारी अपनी भावनाएं जुड़ जाती है जिससे हम कोई भी चीज अच्छे से किसी को समझा सकते हैं हमारे अंदर किसी के प्रति कितना प्रेम है ये चीज समझाने के लिए कोई चीज खरीद कर देने से अच्छा है कि आप वह चीज अपने हाथों से बना कर उसे दे दें